ہلو جی محسن عتیق محسن عتیق صاحب بول رہے ہیں جی حضور مجھے جو ہے کچھ میں نے کم سے کم پندرہ لوگوں کو اپنے ٹیم رکھا ہوا ہے ان کے لیے کچھ اچھی اچھے لیب ٹاپس کی ریکوائرمنٹ تھے ہاں ڈیسک ٹاپ یا جوہے اچھے ڈیسک ٹاپ ہوں یا اچھے لیپ ٹاپ ہوں تو آپ کے پاس کیا کیا ابھی کون کون سے ہیں اور کس کس سمبندھ کے ہیں ذرا سا ڈیٹیل بتائیں گے ہم کو کیا ریٹ چل رہا ہے ان کا ذرا سا کیا کانفیگریشن ہے لے ایچ آئی فائیو ہے کون سا ہے مطلب ڈیل کا ہے تو انٹیل کا ہے کون سا نہیں مجھے اردو کے اوکے اوکے مجھے دیکھئے ایک تو ایم ایس ورڈ چاہئے تو چاہئے چاہئے ہی اس کے ساتھ ہم کو جو ہے جو اردو کی سافٹویئر کمپنی ہے کیا بولتے ہیں اس کو بھائی نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے اردو ان پیج ان پیج ان پیج بھی اس میں انسٹال ہونا چاہیے اور ہم کو ایچ پی کا لیپ ٹاپ چاہئے ڈیل کا نہیں تو ایچ پی کا ہم کو ایچ پی کا چاہئے میں ایچ پی کو پریفر کروں گا ڈیل کے مقابلے ایچ پی کا کانفیگریشن اچھی ہوتی ہے اس کے سافٹ ویئرس اچھے ہوتے ہیں آٹومیٹیکلی وہ سب چیزیں رن کر لیتا ہے اور اس میں ہیکنگ وغیرہ کے چانسس کم ہوتے ہیں اور اس میں سافٹ ویئر وغیرہ جو ہے بہت سافٹلی اسموتھلی رن کرتے ہیں مجھے ڈیل کے بجائے آپ جو ہے ڈیلیور کیجئے سافٹ ویئر ایچ پی کی لیپ ٹاپ دے دیجئے پندرہ ان پیج ایم ایس ورڈ ہونا چاہئے اور ایکسل ہونا چاہئے اس میں ٹھیک ہے یہ پروگرام انسٹال کر کے ہوں تو ارینج کرائیے آپ ارینج کرائیے میں اس کی درخواست ڈال دیتا ہوں اپنی کمپنی میں آپ ایک اپنی کمپنی کو میں درخواست ڈال دیتا ہوں ایک ای میل کر دیتا ہوں ان کو وہ درخواست جیسے ہی وہ آگے بڑھ جائے گی فارورڈ ہو جائے گی تو آپ ایپرول کے بعد وہ آپ کو سارا پیمینٹ وغیرہ ہو جائے گا